नमस्ते सर ऐसा है कि हमको थोड़ा कंप्यूटर लगवाना है यहाँ पर बनारस में लगवाना है हमारा कॉलेज में लगवाना है इसमें कितना कितना कंप्यूटर कैसा कैसा है मतलब दाम बढ़िया से बतला दीजिए

मंहगा हमको मंहगा वाला चाहिए और फिर रहना चाहिए

ये लड़की के लड़कों के पढ़ने के लिए कुछ ऑफिस में लगाना है मतलब हर जगह लगाना है हमें कंप्यूटर चाहिए कम से कम डेढ़ सौ हाँ डेढ़ सौ कंप्यूटर हाँ कोई दिक्कत नहीं है हम पूरा पूरा पेमेंट कर के लाएँगे हाँ हाँ ऑफिस है ठो ऑफिस में और कॉलेज है हाँ तो ऑफिस में बढिया वाला चाहिए ठीक है जैसा कहिए वैसा हो जाएगा बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए उसका गरान्टी वरान्टी मिलेगा न बिना गरान्टी मिल अच्छा तो बनाएँगे बनवाएँगे कि मतलब बदल के दे देंगे कब देंगे और जल जल गया तो अच्छा अच्छा हमको आना है दो चार दिन में आना है अच्छा तो पैसा पैसा जमा करना पड़ेगा अच्छा तो मोबाइल से हम मोबाइल से हम पे पे कर देंगे